राजस्थान राज्य में कला ऐं शिल्प जो घणो ई महत्व आहे हिते बाड़मेर में माण्हू हथनि सां ॾोॾियूं ऐं सिपियुनि जो कम करे काठीयावाड़ी चादर ऐं गलीचा तयारु कंदा आहिनि हिननि जी इहा अदभुत कला किथे बि ॾिसण लाइ कोन मिलंदी आहे ऐं हिते जो हेंडीक्राफ्ट जो कमु अहिड़ो आहे जंहिंजी विदेशनि ताईं बि ॾाढी साराह आहे ऐं विदेशनि में हितां हेंडीक्राफ्ट जो ॾाढो सामान वेंदो आहे ऐं हुते चङो विकामजंदो बि आहे विदेशू ते असांजी हिन हस्तकला शिल्पकला जा दीवाना आहिनि ऐं पाण ख़ुदि बि इहो सभु सिखणु चाहींदा आहिनि कला ऐं हस्त शिल्पकला अॼु राजस्थान जी संस्कृतिक पहचान बणिजी वई आहे